ہاں میں نے ایک ناول پڑھا ہے جس کا نام ایک چادر میلی سی ہے اس کے مصنف راجندر سنگھ بیدی ہیں میں نے وہ ناول جب پڑھا ہے تو بے ساختہ اس ناول کو پڑھتے ہوئے انسان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ ایک شریف انسان تانگہ چلانے والا جسے ایک سرمایہ دار اور چالاک انسان اس سے اس کی معصومیت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کے لڑکیوں کو اپنے گھر تک بلواتا ہے اور پھر اس کو قتل کر دیا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کی بیوی سے اس کے چھوٹے بھائی سے شادی کرا دی جاتی ہے اس کا نکاح کرا دیا جاتا ہے اور اس کے جو بچے ہیں اپنے چاچا کو اپنی اپنی امی کا شوہر ماننے سے انکار کر دیتے ہیں اس طرح کے مرحلے آتے ہیں اور غریب دیہاتی زندگی کا جو اس میں منظرنامہ پیش کیا ہے وہ واقعی رلانے رلا دینے والا منظر تھا یہ میں نے جو ایک چادر میلی سی پڑھی ہے اس میں واقعی رلانے والے واقعات پیش آتے